हमसभ अपना ग्रामीण इलाकासँ दूर तऽ भेल छी अलग अलग समुदाय सभके जौड़ै घुमे फिरे अइ सभ चीजमे हमरा सभके बहुत ही चीजके दिक्कत होइ छै हमसभ के इहाँ तऽ मुस्लिम जादे छै आओर हिन्दुओ छै हम मुस्लिम समुदायमे जाइ छियै तऽ ओकर सभके परम्परा बहुत ही अलग रहै छै जैसे कि ओ सभ परम्परा एकदम उल्टा रहै छै आओर हमसभ उल्टा सुलटा तऽ नहि बोल सकै छी जैसे कि हमरा सभके परम्परामे अच्छा अच्छा घरमे पकवान बनै छै नया नया तरहके आओर ओकरा सभके घरमे माँस मछली अइ सभ टाइपके खाना बनै छै आओर ई सभ चीजसँ हमरा सभके जे इहाँके करच कऽ कल्चर छै से बहुत अलग छै अइके चलते ई सभ चीजके हमरा सभके सामना करैके पड़ै छै ओ सभ जैसे अबै छै हमरा सभके घरे पबनि त्योहारमे चाहे हमसभ ओकरा सभके घर जाइ छी तऽ उ सभ हमरा सभके इहाँ आबिके खा सकैए छै पर हमरा सभके ओकरा घरे नहि खा सकै छी काहे तऽ ई सभ हमरा सभके समुदायसँ बहुत ही अलग होइ छै